म्हाका डांस खूब म्हणल्यार खूब आवडटा हांव बारीक साकून स्टेजीर वचून डांस करपी मनीस जेन्ना हांव बालवाडीक आशिल्लें हांवें तेन्ना साकून स्टेजीर वचून डांस करप शिकलें तीन वर्सांच्या आशिल्लें तेन्ना साकून हांवें मुखार येवन डांस करप आनी लोकांक कशें एंटरटेनमँट करप तें शिकलें डांस ही म्हजी कला आसा म्हाका खूब आवडटा डांस करपाक शाळेक जितलीं कंपिटिशन जातालीं हांव तातूंत पार्टिसिपेट जातालें आनी खुबशे प्रायज सुद्दां मेळिल्ले आसात म्हाका आमचे सोलो डांस जावं किंवा ग्रूप डांस जावं आमी आमचे डांस घेवन ऑल गोवा कंम्पिटिशन आसता तातूंत सुद्दां पार्टिसिपेट जाल्लीं आसा आनी थंय वेगवेगळे डांसांचे प्रकार पळोवपाक मेळिल्ले आसा खूब डांसांचे न्यू स्टायल शिकपाक मेळिल्ले आसा आनी डांस हांवें केन्ना दुसऱ्यां कडच्यान शिकून घेवंक ना हांव टी वीचेर पळोवन किंवा युटूबाचेर डांसाचे विडियो पळोवन न्यू न्यू स्टॅप्स शिकतालें आनी तातूंत म्हजी प्रॅक्टीस जाताली सदां हांव अशें अर्द वर किंवा एक वर अशें सदां डांस प्रॅक्टीस करतां आनी जी स्टॅप्स म्हाका कळना सारकी पर्फेक्ट जो पर्यंत ती पर्फेक्ट जायना तो पर्यंत हांव ती स्टॅप करीत आसतालें दुसऱ्यांचे सुद्दां डांस पळोवन खूब उमेद आयिल्ली आसा खूब असो वेगळोसो अनुभव मेळिल्लो आसा जेन्ना कोण दुसऱ्या स्टेजीर डांस करताले तेन्ना म्हजे पांय सुद्दां अशे नाचूंक लागताले मदीं मदीं म्हणल्यार कंट्रोल जायना आशिल्ले लायक अशें दिसतालें की हांव सुद्दां वचून थंय डांस करूं अशें डांस एक कला आसा जी सगळ्यां मदीं नासता थोड्यां जाणांक ती बारीक साकून आसता थोडे मागीर शिकतात आनी थोडे लोक आसा की आपल्या टँशन फ्री करपा खातीर डांस करतात थोडे आसा उमेदी खातीर करता अशें ना की डांस कसोच करपाक शकना आतां आमी जेन्ना आमचें विसर्जन आसता तेन्ना डांस करतात तशें कांय नासता डांसा खातीर खंयचीय लँग्वेज ना कितें नासता तूं जशें तुका दिसता तूं तशें नाचपाक शकता शाळेंत म्हणल्या कितें आसता की तुका लायक असो असो डांस करपाक जाय किंवा ह्याच पद्दतीचो आसता फॉर एग्जांपल कथक जाल्यार कथक करपाचो किंवा भांगडा आसता बॉलिवुडाचेच थीम आसल्या बॉलिवुडाचेर आसता सो ज्या प्रमाणे थीम आसता त्या प्रमाणे आमकां डांसाची न्यू स्टायल शिकूंक मेळटा आनी तीच स्टायल आमी शिकून जेन्ना दुसऱ्या फावटी कितलें कसलें कंपिटिशन आसता त्या फावट आमी यूज करपाक शकता आनी डांस आतां इतलो मुखार पाविल्लो आसा की खुबशे जाण आतां टी वीचे जशे शो आयिल्ले आसता थंय ऑडिशन करता आनी शो सुद्दां जिकतात सो म्हाका तें पळोवन सुद्दां खूब बरें दिसता म्हज्या म्हाका शाळेंत अशे खूब डांसाचे प्रायज मेळिल्ल्या बद्दल खुबशे खूब म्हणल्यार आनंद जाला